हाँ जी मैडम बताएं हाँ श्याम होटल से बोल रही हूँ बताइए जी क्या खाया था आप ने खाने में जी जी मैडम मैं ध्यान रखूंगी तो आप को ज़्यादा तेज़ तेज़दार लगा आपको मसालदार लगा आपको जी मैडम मैं ध्यान रखूंगी वैसे ऐसी कभी हमारे कभी ऐसे आया नहीं है और अगर आप ऐसा बता रही हो तो हम आगे से ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छा तो मैम मैं इसके आगे से ध्यान रखूंगी बिल्कुल आपको यह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ऐसा हमारे अच्छा दाल बढ़िया थी बस मसाले तेज़ थे ना अच्छा जी मैडम और कुछ इसके इलावा आपको कुछ ऐसा खाने में कुछ आप बताना चाहोगे जैसे हम लोग आगे ध्यान रखेंगे अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो अच्छा रोटी मोटी थी और आपने क्या मंगाया था सिर्फ दाल रोटी मंगाया था आपने अच्छा और बटर पनीर दाल और रोटी मंगाई है आपने है ना अच्छा ठीक है मैडम मैं ध्यान रखूंगी आगे से बिल्कुल और कुछ मैम इसके इलावा कुछ आप कुछ और बताना चाहोंगे मैम तो मैम आप पहली बार आए क्या हमारे यहाँ पर या इससे पहले भी आप ने ठीक है आप मैम आगे से आप फिर से हमारे यहाँ पर आएगा और ऐसा अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है तो आगे से कभी कोई शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा अच्छा ठीक है ठीक है मैम मैं बिल्कुल आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज़ का जो भी आप ने गलतियाँ जो भी आपने बताई हैं कमियाँ उस चीज का हम बिल्कुल मेरा और मेरे जो भी जी जी जी मैडम तो आप यहीं से है मैडम या बाहर से है अच्छा तो आप अपनी कल मतलब परिवार के साथ आए थे यहाँ पर खाना खाने की कैसे अच्छा अच्छा जी जी जी बिल्कुल मैम आप इस चीज़ का आप हम आपको आगे से मौका नहीं देंगे और हम माफ़ी मैं आपको उससे चाहूंगी इस चीज़ के लिए अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जो भी आपको कमियाँ तो उसका हम आगे से बिल्कुल अच्छे से जी जी जी बिल्कुल मैम मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूंगी जी जी जी बिल्कुल मैडम और कुछ मैम ठीक है मैडम